लागच्या शहरान किंवा गांवात म्हणजे गेलो जाल्यार एक आमचो समूद्र किनारो आहा जय बसल्या उपरांत आमकां खूब अशें मस्त वारो मारता किंवा मन जर विचलीत जाल्ले आसा जाल्यार थंय एका जाग्यार बसोन खूब शांत अशें पिसफूल मांयड बी म्हणटा पळय तशें त्या प्रमाणे अशें वचोन समूद्र किनाऱ्यार बसलेलो आहा दुसरी गोष्ट म्हणजे दुसऱ्या गांवान वचोन देवळां भेट दिल्ली आहा आमचे कुलदैवत दुसऱ्या गांवान आसल्या कारणान आमकां जात्रेक लागोन किंवा वाडदिवसाक लागोन थंय वयचें पडटा सो अश्या अनेक गावांक हांव देवळांन देवळां जावं किंवा आनीक अशें ऐतिहासीक स्थळांक हांवेन अशी भेट दिल्ली आसा तशें आता बेतूल गेलो जाल्यार तुका बेतूल बरो फोर्ट पळोवपाक मेळटा जो छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांदला ते पळोवपाक मेळटा हळर्णा तळर्णा गेले जाल्यार थंयसरुय किल्लो आसा अशी बरिचशीं प्रेक्षणीय आनी किदे म्हणटा ती पर्यट पर्यटन अशी स्थळा जी आसा ते आमच्या गोंयान लाभिल्ली आसा त्यामुळे विविध शारांनी किंवा गावांनी भेट दिवप हें गरजेचें आसता आनी केन्ना ना केन्ना तरी अ मनशान अशें भोवोन पळोवपाक जाय आपल्या सरभोंवतणचो जो परिसर कितें आसा कसो आसा आतां तुमी जर फोंड्या म्हालांत तेवटेन गेले जाल्यार थंय तुमकां मंगेशीचें देवूळ आसा अशें बरे अशें अ अ आमचें देवू देवूळ आसा जे मंगेशी आहा मागीर थंयसुनूच लागीं मागीर आमचें म्हाळशेचें देवूळ आसा अशी अनेकशीं देवळां आसा जी प्रेक्षणीय आनी पर्यटक स्थळ म्हणून आमी तेंका भेट दिवं शकता